हांव रावता त्या लोलयें गांवांत ओंकार वाचनालय म्हणून एक आसा तशेंच माश्या एक आसा पैंगीणी एक आसा आनी काणकोणा हांगा तालूका लेवल गवर्नमेंट वाचनालय आसा तशेंच तेंच मडगांव हांगा दक्षिण गोवा डिस्ट्रीक्ट वाचनालय आसा ह्या सगळ्यां वाचनालयांनी म्हाजी नियमीत भेट आसता ह्या वाचनालयांनी म्हाका जायते तरेचीं पुस्तकां मेळटात वाचपाक ग्रंथ मेळटात नेमाळी मेळटात डेली निवज जे आसतात डेली निवज पेपर आसतात तें मेळटात तशेंत अन्य धार्मीक किंवां कुटूंबीक कादंबऱ्याे अशें सगळे ह्या खासगी ग्रंथालयांनी आसात ह्या ग्रंथालयाचो फायदो म्हळ्यार आमकां जायतो त्या वेळेन वचून आमकां जायती पुस्तकां हाडपाक मेळटात रॅफ्रंस बूक वाचपाक मेळटात तशेंच अन्य म्हायती आमकां ह्या ग्रंथालयातल्यान मेळटात आमकां संदर्भ ग्रंथय ह्या ग्रंथालयांत मेळटात अशी ही ग्रंथालय जी आसा जी आमकां तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांक एकदम भौ भोवमुल्य अशें उपयूक्त आसा त्या विशयी वर्णन करप हे एक खूब मोठे आव्हानच आसा कारण एकूण ग्रंथालयाचो व्याप हो बरोच मोठो आसा तशेंच आमच्या घरांत हांव हांवें म्हजे कडेन भरपूर तरेची पुस्तकां दवरिल्ली आसात कथा आसात कादंबरी आसात धार्मीक ग्रंथ आसात ह्या मेनली हेतून शा साने गुरूजींच्यो पु ल देशपांडेच्यो कादंबऱ्यो तशेंत धर्म सिंदू ज्ञानेश्र्वरी तुकाराम गाथा ह्या सारके धार्मीक ग्रंथय आमचे लागी आसात म्हज्या खाजगी ग्रंथालयांत आसात हेचे नियमीत वाचन हांव करता त्याच बरोबर हांगा दासबोध आसा आमच्या ग्रंथालयांत म्हज्या खासगी ग्रंथालयांत जाचे वाचनय जाता ज्या वाचतगीर आमकां एकदम मनशांती मेळटा एक वेगळो विचार आमकां मेळटा आता म्हज्या सपनांतल्या ग्रंथाबद्दल विचार विचारशी जाल्यार अशे एक ग्रंथालय एक तालुक्यांत आसचें गांवांत आसल्यार चडूच बरें पूण प्रत्येक तालूक्यांत एक अशें आसचे की जर सगळे तरेची पुस्तकां मॅगझीनां पेपर्स आनी इतर धार्मीक ग्रंथ संधर्भ ग्रंथ हे आसचेच त्या बरोबर हेच्या पयलीचे पूर्ण रॅफ्रंस बूक सगळीं पुस्तकां आसची जी एका एक ठिकाणी आमकां मेळची अशें म्हाका दिसता